जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गामिफोराथ' ओरै रौता रौता टु माजबाट माजबाट टु ओरै अरुनाचल भैराबकुन्द आरो ओरै रौता टु खासिबारि आरो भैराबकुन्द आरो ओरै अनेख लामा दङ दंनायालाय जोंनि बे भैराबकुन्द पिकनिक स्पट बे पिकनिक जानो थांनाय जोंनि भैराबकुन्दआव मोनथाम ड्रिस्टिकनि माबा जायो ओजों अरुनाचल ओजों भुटान आरो जोंनि बे बिटिआर बे बिटिआर हालाम बे आसामनि सिङाव थानाय बिटिआर आरो बेयाव जोंहा भैराबकुन्द माबायावहा गोबां पिकनिक जानो फैयो दाब दाब जायगानिफ्राय आरो गोबां जायगानिफ्राय गोजान गोजान जायगानिफ्राय बुंस' हाया माने जायगा थोलायै जायो जोंनि बे भैराबकुन्दआव पिकनिक स्पटआ दङ जोंनि बे जितु आसामनि बाहेरानिबो जोंनि बे माबायाव फैयो ओरै मा होनो माने गोजान गोजान बुंस'नो हायि जायगानिफ्राय फैयो ओरै रौता माजबाट ओरै आरो लालपानि ओरैबो थाङो आरो बे रौतानिफ्राय ओरै फैनानै बेबादि दैफां नलबारि बादागाव माजगुदि आरो बिथिं सपनगाव ओरै ओंखारहैयो माने गोबां लामाथिं गोबां फायनानै पिकनिक जाफायो बुंस'नो हाया बेयाव बेसांखि हिसाब मोनस' हाया गारि बास बायदिसिना गोजान गोजाननिफ्राय सफैनानै जोंनि बे भैराबकुन्द उदालगुरिनि सिङाव थानाय बे भैराबकुन्द पिकनिक स्पट बा पिकनिक जाग्रा जायगा दङ बेयाव आरो जोंहा ओजों मोनथाम डिस्ट्रिक बा मोनथाम माबा दङ ओरै मा होनो भुटान रायजो जालायबाय ओरै अरुनाचल गालफाथि जालायबाय आरो ओरैजाय जोंनि बिटिआर जालायबाय बेखायनो बेयाव गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै बेयावहा माने नायस'हायै सुबुंफोरा जमा जाफायो पिकनिक जायो रंजायो बाजायो मोसायो बिदिनो थाङो आरो भुटानावहा माने निसा बुस्थु मोनो जोंनि बे हालामनिफ्राय थांनानै गोबां भुटानाव बेरायहैयो आरो अरुनाचल बेरायहैयो आरो जोंनि बे बिटिआरनि जिखिनि माबायाव एरियायाव गोग्लैयो बेयावबो थारमाने गोबां माने नायथावना नायथावना जायगा दं जोंनि उदालगुरिनि सिङाव थानाय गोबां दाब दाब गामिफोराबो माने समायना रमायना ओरैबायदि मिथिंगायारिजों समायफबनाय दंफां लाइफां आरो बायदिसिना बारहावा जोबोद मोजां एखायनो जोंनि बे भैराबकुन्द पिकनिक जाग्रायावहा माने गोबां ओरै गुवाहाटि बा बायदिसिना जायगानिफ्राय सफैनो हायो जों नुनो मोनो माने गोबां नायस'हायि गारि गुरा गारि गोदोरनि गोदोर फिसानि फिसा आरो गुबुन जाथि खालि बर'ल' नङा माने बायदिसिना जाथि हारिनि मानसिफोरा फैनानै बेयावहा पिकनिक जाफायो रंजाफायो नै नायसननो हाया माने गोबां माने जाथि हारिनि मानसिफोरा फैनानै जोंनि बे भैराबकुन्द उदालगुरिनि सिङाव थानाय जितु बे भैराबकुन्द पिकनिक स्पट बेयावहा माने गोबां मानसि फैनानै नायस'नो हायि मानसि जमा जाफायो रंजा बाजाहै जाना थाङो बेवहा माने गोबां आरो ना बेदर बायदिसिना जानाय लोंनाय गासैबो सोलिजोबो बेवखायनो सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' गथ' गथाय गासैबो ज' ज' न'खरनि गारि लानानै फैनानै गासैबो माने नायस्रांनानै थाङो आरो बे जोंनि भैराबकुन्द स्पटनि पिकनिक जाग्रा बे जायगायावहा माने ओरै ओरै दै रानग्रा स्लुइसगेटबो दङ बेयाव माने जोबोद समायना अरुनाचल रायजोनिफ्राय भुटान रायजोनिफ्राय दैबाज्रुम बाज्रुमनाय दङ दा ओरै जोंनि सिकारदाङा लालपानि ओरै थांनाय लामायाबो खुब मोजां जाबाय बे लामाजोंबो गोबां पिकनिक जाग्राफोरा फायो जोंनि बे भैराबकुन्द उदालगुरिनि सिङाव थानाय भैराबकुन्द होनहै मोनसे पिकनिक स्पटआव बेयावहा गोबां मानसिफोरा जमा जानानै रंजायो बाजायो पिकनिकखो जानानै बेहाय जानुवारि फेब्रुवारि बे मास मोननै डिसेम्बर बे मास मोनथाम बे मास मोनथामावहा गोबां मानसि फैनानै माने रंजाना बाजाना थाङो